हेलो हमरा गरदनि महक एकटा हार लेबाक छलै गोल्डमे लेबाक छलै हमरा

अच्छा ओ चौबीस कैरेटके आस पास हमरा लेबाक छल हमरा ओकर पूरा सेट लेबाक अइ ओकर सङ्गे कानवला बाली सिथी सभकिछु रहबाक चाही ओहिमे अच्छा ओहिसँ कममे हमरा नहि पड़त हँ अच्छा बाइस कैरेटवलाके डिजाइन कोन टाइपसँ छै अच्छा एकर सैम्पलके अहाँ फोटो हमरा पठा सकैत छी पठाउ ने हम देखि कऽ कहैत छी हँ कऽ दिअ हम देखि कऽ अहाँकेँ बतबै छी हमरा कोन पसीन हँ फर्स्टवला जे अहाँके इमेज पठेलहुँ हेँ ओवला बेसी हमरा ठीक लागि रहल अइ ओकर रेट केना छै अच्छा सेवेंटी थाउजैंडके आस पास आओर एकर सङ्गे बाली ताली जे छै तकर डिजाइन कनि अलग हमरा पसीन पड़ि रहल अछि ओहिसँ मिलैत अहाँके अच्छा ओहिसँ मिलैत डिजाइन नहि अइ अच्छा तऽ अगर हमरा बनेबाक हैत तऽ हमरा टोटल कतेक खर्चा पड़त अच्छा तऽ एहिमे जे हमरा एहिमे हमरा हारे टा नहि बल्कि ओहिमे औरो चीजसभ बाली भेल जेना हाथवला हथशङ्ख होइत छै से भेल ईसभ सेहो लेबाक अछि अच्छा आओर ई सेकेण्डवला जे इमेज अछि तकर की रेट छै ठीक छै